जों हाबायाव माबोरै रंजायो होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जों हाबायाव गिबि गिबियावनो फुङाव दै खावनो थाङो जों दैखरबा जोंनि बोहैनाय दैख'रावहाय दै खावनो थाङोब्ला जोङो गासै गथ' गथाय बोराइ बुरि सेंग्रा सिख्ला गामिनि ज' जानानै दै खावनो थाङो बेवहाय जों बायदि सिना मेथाइ रोजाबनानै रंजायो मोसायो आरो दैखौ खावनानै जोङो लानानै फैयो लाना फैखांनानै जों दैखौ दोन्नानै दसे गासिबो आलासिफोरा फैयो फैनानै मोनफैनायनि उनाव जों मोनायावयै खैना खैनाखौ थुखैयो खैना थुखैनायाव जोङो बायदिसिना मेथाइ रोजाबनानै बेवहायबो रंजायो रंजानायनै खैना थुखैनायनि उनाव जोङो हाबाखौ ज'यो दराया दराया फैयो दराया फैब्ला जों दराखौ बरायनानै जोबोर गासिबो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज' जानानै रंजायो रंजायो मोसायो खाम सिफुं दामनानै दराखौ बरायो बरायखांनानै मोसानानै जों गासै गामियाव हाबाखौ फज'यो जेब्ला बाथौ सालि सेराव हाबाखौ फज'यो अब्ला जों बाथौ आरजनि गेजेरजों हाबाखौ दानो हाबा दानखांनायनि उनाव जोङो हाबाखौ जखांनायनि उनाव जोङो मायनाव थिस'नो दरा खैना गासैखौबो लानानै ज' मायनाव थिसन्नायाव जोङो खाम सिफुं सेरजा ज'था लानानै मायनाव थिसन्नाय आर'ज मेथाइखौ बेखेवनानै जोङो गासैबो ज' जायोमोन गाजा गोमजायै मोसायो खाम सिफुं आरो सेरजा ज'था दामनानै बेबायदि मोसाखांनानै जों खैनाखौ बिदाय हरनाय जायो आरो